आंनि लिरनायनि नेमखान्थि होन्ना बुंनो थाब्ला आं गाहायै जाय सोरजिलु सोरजिलुुखौ आं लिरनो मोजां मोनो आरो आं एबा जोंनि बायदि माखासे लिरगिरिखौ जों नुनो मोनो जे बिथांमोना थुनलाइनि लामायाव ओंखारब्ला गिबि गिबियाव खन्थाइ लिरो खन्थाइजों बिथाङा लिरगिरि जानो ओंखारबोयो नाथाय आंनि जिवाव बे मोनसे आलादा जादों आं थोंजोङै सुंद' सल' लिरनानै आं थुनलाइनि फोथाराव ओंखारजेनो जिगुजौ स्निजिबा मायथाइनि जेब्लानाखि जालाइस्रि लाइसियाव आं इदिटर जानाङो सुजुगिरि जानांगौ हेला आं बै समावनो मायनावस्रि मुंनि गांसे सुंद' सल' लिरदोंमोन आरो बेनो आंनि जागाय जेन्नाय आरो बिनि उनाव फारि आं सुंद' सल' लिरदों नाथाय इयुनाव मा जाहैबाय आं जाय ट्रेभेलग दावबायनाय सल' बे दावबायनाय सल'वाव फरायनानै जोबोद गोहोम मोनो गाहायै संक्य' महराजनि बिगलयत' करुना जान्य' बि जमुना होन्नाय बे लेखाया बांलायाव दोङोमोन बांलानिफ्राय असमिया खालामनाय बांला आरो असमिया गांनैबो लेखाखौ आं फरायदों फरायनानै आं ओरैबायदि सानदोंमोन आंबो बेबायदि संक्य' महारास बायदि जाय दावबायनाय सल' ट्रेभेलग बिदि लिरनो हागोन नामा आं नाजादोंमोन आरो बे आंनि नाजानायनि फिथाइ महरै आं जागाय जेनदोंमोन जेब्लानाखि आं गिबि गिबि आं वार्डआव थांदोंमोन नाइनटिन ओइटि ओइदाव आरो हेलानो वार्डानि बिसोम्भियान जागाय जेन्दों आरो बिनि उनाव आं बोसोरसे उनाव भिशाखा पात्तनामाव थांदोंमोन आरो हेलाबो आं भिशाखा पात्तनामनि मोजोमसे बिसम्बि होन्ना आं लिरदों आरो उनाव जोंनि आसामनि जोबथा सान्जा ख'ना सा परुस्रम खुन्द' बे परुस्रम खुन्द'आवबो थांनानै आं बेबायदि लिरदों नाथाय बिजाब महरै आं बिदि लिरनो हायाखैमोन होमब्लाबो आहा मोनसे सिमां दोंमोन आं गांसे बिजाब लिरगोन आरो बेखायनो आं मा खालामबाय जेब्लानाखि नाइनटिन नाइनटि सिक्सआव आं राजस्थानाव थांनायनि खाबु मोनबाय उदयपुराव हेला उदयपुरनिफ्राय आं थोंजोंनो बास गाखोनानै माउन्ट आबुवाव थांदोंमोन माउन्ट आबु थांनानै मोनसे सल क्रियेट खालामनानै स्ट्रकटनिफ्राय माउन्ट आबु होनना गांसे आङो ट्रेभेलग लिरदों आरो बे ट्रेभेलगानो आंखौ थुनलाइनि फोथाराव इसे रायजोनि सिगाङाव नुजा होनो हादों आरो आं बे बिजाबावनो सित्रकटनिफ्राय माउन्ट आबु जाय लेखा आं लेरदोंमोन बे लेखायावनो आं साहित्य' एकाडिमिया गिबि गिबि टु थावजेन टेनाव मोनसे एवार्ड क्रियेट खालामदोंमोन आरो बेनो जाबाय बाल साहित्य परुषकार आरो बे गिबि गिबि बाल साहित्य परुषकार भारतबर्ष बर्षनि सिगां सिन जाहैबाय जाय बे एवार्ड बर'वाव आं मोन्नो हादों आरो आं बेखायनो सानदों संक्य' महारासखौ फल' खालामना आं जाय मोनसे क्रियेटिब सोरजिजों ट्रेभेलग लिरनो होन्नानै सान्दोंमोन आं बेखौ लिरदों साफायदों बेयाव एवार्ड मोनदों आर बेल' नङा बे लेखाया बोसोरथामनि थाखाय नाइन टेनाव गासे रिपिड रिडार महरै गनाय बोजादों बेखायनो बुंनो थांब्ला दावबायनाय सल'नि जाय आंनि आंखौ लिरनो थाखाय गोसो खालामनाय बे जाबाय संक्य' महारास संक्य' महारासखौ आं मोनथिनायाव बिथाङा बे पेन नेम बे मोनसे आलादा मुं दङ मुं दङ गुबै मुं दङ बिथाङा संक्य' महारास मुङै बेबायदि लेखा लिरो आरो बिथांनि माखासे लेखाफोरा मोनब्लानो फरायो आरो जिहेथु आंहा सुद' सल' लिरनायनि बारा हुबिमोन मानोना नाइनटिन सेभेनटि फाइभाव सुंद' सल' रुजुना आं थुनलाइयाव अंखार बोदों बेखायनो उनहालागै आं सुंद' सल'खौ आं गाराखै आंनि गिबि सुंद' सल' बिजाबा जाबाय गोसो फानजारिनि बिबार आरो गोसो फानजारिनि बिबाराबो बिनि जाय थासारि बे थासारिया जोंनि बड'लेण्डआवथ' नुवानसै बिटिआरावथ' नुवानसै असमावथ' नुवानसै बिनि थासारिखौ आङो पुरियाव जेब्लानाखि गिबि गिबि थांदोंमोन नाइनटिन नाइनटिट्रियाव आं लैथो सेराव मोनसे हटेल सनालि हटेल बे सनालि हटेलाव थादोंमोन आरो सनालि हटेलखौ बिथा खालामनानैनो एम ए फरायनाय समाव लोगो मोन्नाय सासे गावनि गोसोनि मानसि जायखौ एम ए कमप्लिट खामनायनि उनाव जों लोगो मोनलायाखै नाथाय बेसेबा बोसोरनि उनाव पुरियाव हटेल सनालियाव लोगो मोन्ना बे बायदि मोनसे रमान्सनि रमान्टिक सिनारिनि गेजेरजों आं जागाय जेन्दों आरो बेबो बेखौ बुंनांगोन आं दावबायनाय सल' लिरनो मोजां मोन्नायखायनो बे सल'नि जाय बिथा सल' बिथा सल'नि जाय आबहावा सल'नि जाय मोनसे फरिबेस बेखौ आङो बै गुबुन बेरायनाय जायगाव खालामनानै लिरदों बे बादि जाय जिरादा बड' थुनलाइयाव गैया जेरै जोंनि जायथ्रि अलकनि जुदि थुनलाइनि खोथायाव जों बुङो दावबायनाय सल'नि खोथा बुङो जों गिबि गिबि मानि नांगोन जोंहा रुंसारि जालांनाय सासे स्कलार जोबोद गोरों मानसि बिथां थांना थानायाव आं लोगो हमदों बिथांखौ रायलायदों बिथाङानो जाबाय महिनि महन ब्रह्म महिनि महन ब्रह्मआ जेब्लानाखि बड' थुनलाइयाव दावबायनाय सल' लिरो बिथांनि जाय आमेरिकायाव दावबायहैनाय चिन हादोराव दान्दिसे बे खोथाफोरा आंखौ जोबोद गोजोन होदोंमोन फरायना मोजां होदों मोनदोंमोन आरो बेबायदि सम समाव आंबो सानदोंमोन जे गेदेमा महिनि महन ब्रह्म बायदि फरेनाव थांनानै फरेनाव गांसे दावबायनाय सल' लिरना फैनाय चिनाव थांनानै चिननि थासारिखौ बुंनानै लिरनाय आहाबो मोनसे जोबोद गोसो जादोंमोन आरो आंबो बेबायदि जुदि मालाबा खाफाल जायो फरेनाव थांनाय आं थांगोन आरो बिफोरनि सायाव लिरगोन आं बेबायदि मोनसे सानस्रि दंमोन दा बेबो हा जाफुं बेबो आहा जादोंमोन जिगुजौ जिडाइनाव जिगुजौ जिडाइन नङा नैरोजा जिडाइनाव जाहैदोंमोन टु थावजेन ओइटिन जानुवारियाव बालिदीप जाय बालिदीपखौ जों दुलाराय मुलुगनि मानसिया मिथिगौ जोबोद समायना होन्नानै बे दा बालियाव इउनिभारसिटि गंसेयाव इन्टारनेसनेल सेमिनारनि थाखाय थांनायनि आंहा खाफाल जादोंमोन हेला आं बेयाव गावनि बर' समाजनि ससिअ' दमेस्टिक लाइफ अफ बड'स् होन्नानै बेयाव मोनसे गुसुं बिबुंथि लाखिनाय लोगोसे बे बालिनि थासारिखौ लानानै सुंद'यै मोनसे दावबायनाय सल' हय हेलाबो लिरदों आरो लोगोसे आं सुंद' सल' लिरनो मोजां मोनग्राखाय आहा मोनसे पेन नेम दङ लाखुमाना लिरनाय मुं आरो बे मुङाव मोनसे सल'बो आं लिरदों दा बेबादि आंनि लिरनायफ्रा गाहायै सुंद' सल'ब्लाबो जाय खोथाफोरा बर'नि समाजाव समाजखान्थिनि खोथाफोरा बेरखाङो बेखौ आं बारा गोसो होयो बर' समाजाव जों नुनो मोनदों जोंहा हा हु एसेया थाब्लाबो धोन सम्पथि एसेया थाब्लाबो बर'फ्रा मोनसे हुदा दोङो जे बेनो मा बेखौ आं हयथ' गाज्रि होन्नाबो बुंजाया मोजां होन्नाबो बुंनो हाया बे हुदायानो जाबाय बर'फ्रा दाबसे जागायाव थानो सुखुवालासे मोजां मोनालासिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै हादान सिफायहैनाय हादान लाहैनाय बेबायदि आखलखौ आं नुबोदों आर आं गावबो उन्दै समाव आंनि आबौजों गंसे नङा गंनै नङा गंथाम गंब्रै हादानाव आं थांनो मोनदों आर बेखायनो बै खोथाखौ नोजोर लाखिनानै आं माखासे ओरैबायदि सुंद' सल' लिरदों जायफ्रा हादानजों सोमोन्दों थानाय बेखायनो बर' थुनलाइनो गोबाङानो जोंनि लोगो लेवा लिरगिरिफोरा आंखौ बुङो हादाननि लिरगिरि होन्नानै आर बे हादाननि सल' बिजाबनि सल'फोरनि मोनसे मोन्नै सम सम गवाहाटि इउनिभारसिटिया एमए कर्सआव होयो हादानाबो दंमोन मोनसे समाव दिनै दंना गैला आं मोनथिलिया दा बे खोथाफोरखौ जाय खोथाफोरखौ जों बारा गोसोआ बे खोथाफोरखौ जोङो सुंद' सल'नि गेजेरजों बुंनो नागिरो दा बेयावनो सुंद' सल'नि खोथा बुङोबा जों नुयो जोंनि माखासे लिरगिरि दङ खोब मोजां मोजां सुंद' सल' लिरगिरि जायफ्रा जोंनि वाल क्लासिक सुंद' सल' सल' लिरगिरि बायदि जों नुनो हायो बिथांमोना मोजां मोजां सुंद' सल' लिरो दा बिथांमोन बायदिया आंबो लिरनो नाजायाखै नङा नाजादों आरो बिनि बिथाइ महरै जानो हागौ नैरोजा ब्रैआव आंनि बे हादान सुंद' सल' बर' साहित्य सभानिफ्राय आं समस्रि बान्थाबो मोन्नो हायो उनथाराव आं बुंनांगोन आंनि लिरनाया सोरनि आं बेसेनखौ लायो आंनि सिबिनां आदा रामसिं ब्रह्मआ सासे मोजां थुनलाइगिरिमोन आं बुंनो थांबा उन्दै समनिफ्राय बिथांनि लिदनायनि जाय थुलुंगा बे थुलुंगाखौ सोलोंनानै आं लिरनो सोलोंदों आरो लिरनाय समाव आं सानफ्रोमबो आदा दामसुं ब्रह्मखौ आं बावा आदा दामसुं ब्रह्मआ मोनसे आरो हुदा दंमोन आं बेखौ नुदों बे जाबाय बिथाङा जाय रायथाइयानो जा खन्थाइयानो जा माबा मोनसेयानो जा बिथाङा सेकेन्ड टाइम लिरामोन नैथि बार लिरामोन दा बेखाय बे हुदाखौ आंबो दिनैबो दिनैबो सोलोंदों दान्नैल' सिगां आंनि गांसे फिसा बिजाब ओंखारदों फिसौजों दान्दिसे लैथो सेर सेर होन्नानै बे बिखौ खालि जाय आफादगिरि जादोंमोन आंनि लोगो सासे मोजां थुनलाइगिरि फावथाइनि फारसे जोबोद गियान दङ सख्रधर ब्रह्म बिथाङा आफाद दैदेनदोंमोन आर आफाद दैदेनबा बिथाङा रायजो राजाखौ बुंहरदोंमोन जे नबिन मल्ल' बर'आ ओरैबायदि सासे रायथार जाय रायथारा जायखौ लिरो सेकेन्ड टाइम लिरफेरा खनसेनो फाइनाल खालामो दा बिथाङा बुंदोंमोन आइ एब्ला खोथाया नोंगौ खिन्थु हान्द्रेड पार्सेन्ट नोंगौ होन्ना बुंनाया मानोना गोरोन्थि मोनसे मोननैया थालांब्ला जाय फार्स ड्राफ्ट खालामनाय आं बेयावनो आरोबाव दान्नानै फिसा फिसा सोदोबखौ लिरदेरो जायखौ आनि आदा रामसिं ब्रह्मआ खालामदोंमोन आरो जों मिथिगौ सुदागन्त' डक्टर भुपेन हाज'रिका डक्टर भुपेन हाज'रिखाया सासे जोबोद मोजां थुनलाइगिरि जों जुदिअ' मोथिगौ बिथाङा सुदागन्त ओरैबायदि मोजां मेथाइ खनो देंखो सुरो बिथांनि मेथाइफोरा मोजां जायो नाथाय बिथाङा सासे स्कलार जेब्लानाखि बिथाङा केलकाटायाव थाहैदोंमोन केलकाटायाव थानाय समाव बिथाङा गांसे आमार प्रतिनिटि होन्नानै गांसे मेगाजिन बिथाङा बर'नदोंमोन बेखौ आं रेगुलार फुजियोमोन आरो बेयाव खनफ्रोमबो लिदनायाव भुपेन हाज'रिकानि लिरनाय थायोमोन गावनि हेन्डराइटिंजों बेयाव आं नुदोंमोन जे माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा डक्टर भुपेन हाज'रिकाया बेखौ दान्नानै आरोबाव बिनि सायाव फिसा फिसायै उन्दै उन्दैयै मिजि मिजि हांखोजों लिरनानै बिथाङा कारेकसन खालामोमोन एके एके केरेक्टार एके नेसारेल जायखौ आंनि आदा दामसुं ब्रह्मनिफ्राय आं सोलोंदों जायखौ आं डक्टर भुपेन हाज'रिका आं बिथांनिफ्राय नुनो मोनदों दा बेखौ आं बेखायनो फल' मोनोमोन आरो आंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला थुनलाइ गिरिफोरनि बिजे गेजेराव सुदागन्तखौ जेरैबायदि आं जों सिबियो मानियो बेबायदि बिथांखौ सासे स्कलार सासे पण्डित सासे जोबोद गोरों मानसि होन्नानै जों बुंनांगोन मानोना भुपेन हाज'रिकाया जेब्लानाखि थैबाय थैनायनि बिथांनि गोसोखां सान फालिब्ला आंहाबो बिथांनि सायाव बुंनायनि आं खाबु मोन्दोंमोन अदालगुरियाव हेला आं बुंदोंमोन जे डक्टर भुपेन हाज'रिकाया ओरैबायदि मानसि जाय दिनै जोङो जोंनि अदालगुरियानो जा जोंनि आसामनि जे मास कमिनिकेसननि खोथा बुंदों मास कमिसननि खोथानि सोमोन्दै जोङो दिल्ली बम्बाइआव थानाय इउनिभारसिटियाव फरायहैदों मासकम फरायहैदों बे खोथाखौनो डक्टर भुपेन हाज'रिकाया बै समायाव नाइनटिन फिफटिटुआव सोलोंदोंमोन आरो बिनि बिनि फिथाइखौ आं रायजो राजानो बुंदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ डक्टर भुपेन हाज'रिकानि लानाय साबजेक्टआनो बिनि सायावमोन डक्टर पल्भनि नायत्रित' जेब्लानाखि बिथाङा पिओइसदि खालामदोंमोन आमेरिकायाव बिथांनि साबजेक्टआमोन इउटिलाइजेसन अब मार्स कमिनिकेसन एन एडाल इडुकेटर इन इन्डिया मोन अब्ला बे एसेबां सासे पण्डित गियानि मानसि बिथांनि सायाव जों दिनै बुंनो मोन्नाया गोसो खांनाया आंहाबो खाफाल जाहैगोन आरो आंनि लिरनायनि जाय स्टाइलफोर लिरनाय जाय टेक्निकफोर एसे गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ दानफिन्नानै खनसेयावनो लिदनाय जाय हुदा बे हुदाखौ आं डक्टर भुपेन हाज'रिका आरो आंनि आदा रामसिं ब्रह्मनिफ्राय आं सोलोंदों आं दिनैबो बुङो आरो बे हुदाया आंहा हयथ' थाबाय थागोन आं दिनैबो दाबो गांसे आं लिरबाय थादों गांसे लेखा पेज मोनसे मोन्नै नाथाय आंनि रेकर्डआ बेनो आं बेखौ सेकेन्ड टाइम सानसेबो लेरा बहाबा एसेया थालांदों सोदोब मोनसेया थालांदों बेखौ मिजि मिजि हांखोजों आङो लिदनानै बेखौ थिग खालामदों बे आंनि हुदा आरो बिनि फोरमानखौ उननि जोलैनो लाखिनो थांनो थाखाय आंनि जाय हेन्डराइटिंफोर दङ बे हेन्डराइटिंफोरखौ आङो प्रिजाभ खालामनो दाबो दोनदों जाहाथे उनाव उननि जोलैया बिनि सायाव माबा मोनसे गोहोम गोलैयो आरो बेबायदि थुनलाइ सिबिनाय लिरनाय बे खोथाखौ लाबोनो हायो बे आंनि मोनसे सान्नाय सानस्रि